आज कल में तकनीकी एक दूसरे के रिश्ते बनाने में और संपर्क बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद कर रही है जैसे कि लोग आज के समय में फेसबुक चलाते है इंस्टाग्राम चलाते हैं जिससे वो इधर बैठे बैठे ही यहाँ से हजारों मील दूर लोगों से संपर्क बना लेते है उनसे रिश्ते बना सकते है या उनसे अपने काम की बात कर सकते है हम देखें जैसे गूगल है हम गूगल को आज घर पे बैठे बैठे कुछ भी बोलते है तो गूगल उसका उत्तर हमें देता है ये हुआ और जैसे हम गूगल बुक में हर टाइम हम गूगल मैप को ओन करें उसमें पूछता है कि भई कि हमें इधर पहुँचना है हम इधर कैसे पहुँचे तो गूगल मैप हमें उसकी सही डायरेक्शन बता देता है कि हम कित्ती देर में पहुँचेंगे कितना टाइम लगेगा रोड कैसी है और हम गूगल से पूछते हैं कि हमें सीधी रोड बताए तो हमें जिनका अच्छा रास्ता बताता जहाँ वो खराब नहीं हो ये सब चीज़ें गूगल कहता है हम घर बैठे बैठे गूगल से पूछ लेते हैं कि हमारा भई कूलर खराब है या पंखा खराब है तो कूलर हमें बता देता है कि आस पड़ोस में कौन सी दुकान है जो सब सही कर देगी तो यह सब चीजें हैं जो आज की समय में तकनीक तकनीकी चीज़ें है जो इस समाज में आज अलग अलग हमारे संपर्क एक दूसरे को संपर्क को बढ़ा रहा है आज जैसे मेरे गाँव का व्यक्ति वो आज हम से पाँच हज़ार किलोमीटर दूर रहता है जोधपुर में और वो इधर से कई उत्तर प्रदेश इधर रहता था हम उसको फ़ोन करके बात कर सकते है और आज कल हम उसको वीडियो कॉल भी कर सकते है जैसे हम उसकी देख भी सकते हैं कि वो उधर उधर जाने के बाद वैसा ही दिख रहा है कि नहीं उसमें कुछ बदलाव आए है या नहीं आए है ये सब जो चीजें हैं ये आज के समय में तकनीक है तकनीक के कारण हमें सबको देखने को मिली है